हमरा पढै लिखै मे बड्ड रूचि अछि से हमरा सब दिन नीक लागल कोनो पुस्तकालय रहबाक चाही लेकिन हमरा घरके आसपास तऽ कोनो पुस्तकालय कहियो नहि रहय तऽ हमे पटनोमे पढलहुॅं तऽ ओतऽ एगो सिन्हा पुस्तकालय सिन्हा लाइब्रेरी रहै ओतऽ हम बैस कऽ सबदिन पढ़लहुॅं लिखलहुॅं तकर बाद एकटा ओतऽ आओरो लाइब्रेरी रहै ओहोमे पढ़लहुॅं बहुत जगह हम जगह जगह अपन कॉलेजके लाइब्रेरीमे पढ़लहुॅं लेकिन एकटा अपन लाइब्रेरी होइके चाही जेकरा खातिर हम ढेरिक किताबके जमा कयलहुॅं जे हम एकटा अपन पुस्तकालय बनायब लेकिन से पुस्तक सब तऽ रहल नहि सब एने ओने भऽ गेल लेकिन हम सोचै छी एहेन पुस्तकालय होयबाक चाही जाहिमे बड़का बच्चा बेदरा बुजुर्ग सब मिल बैठ कऽ अपन पसन्दके लेल किताब सब पुस्तक पढ़ि सकै